असांजे शहर में जामु न्युज़ पेपर ईंदा आहिनि लेकिन मूंखे नवभारत वणंदो आहे ऐं हुनमें मां घणो करे प्रोपर्टीअ जे बारे में जानकारी वठंदो आहियां भई मार्केट में कहिड़ी र्प्रोपर्टी हले थी ऐं र्प्रोपर्टीअ जे बारे में मूंखे जामु फ़ाइदो पवंदो आहे ऐं नवभारत में जामु सुठो तरीक़े सां लिखियो वेंदो आहे प्रोपर्टीअ जे बारे में ऐं मूंखे सुठो लॻंदो आहे नवभारत